आङो आंनि खारनायनि थांखिखौहाय गिबियावनो मोनसे रुटिन बानायनाय जायो आरो बे रुटिननि हिसाबैनो आङो खारनो नाजायो फुङावहाय फुङाव सिखारनानै आङो बा बाजियाव सिखारो आरो बा थामजि बाजिनिफ्राय आङो आङो सानफ्रामबो ओ जि किल' मिटार खारनो नाजायो जाहाथे आङो आंनि देहाखौबो गोख्रों लाखिनो हायो आरो ओ बिदिनो आङो आंनि देहानि आरो आंनि मोजां मोन्नायनि थाखाय खारो आरो फुङावहाय आङो आंनि बे रुटिन बानायनाय जायखौ आङो सानफ्रामबोनि सानावहाय फालिनो नाजायो आरो बै रुटिननि हिसाबैनो आङो आंनि खारनायनि हाबाफारिखौ मावफुंनो नाजायो आरो आं गुबुनफोराहाय जाय खारनो लुबैयो बिसिनि बोसोन बोसोनाहायनो आंनिफ्रायहाय जाहैबाय खि बिसोरबो मोनसे गावबागावनि गावनि देहानिजों आरो गावनि खारनो हानाय गावनि लुबैनायजोंहाय मोनसे रुटिन बानायनांगौ जायजोंहाय बियो देहाखौहाय गोख्रों लाखिनो हागोन आरो गावनि गोसो बायदि खारनो हागोन खारनायाहाय देहानि थाखाय जोबोर जोबोर मोजां आरो हेफाजाब होयो जों बेखायनो बयबो खारनो नाजानांगौ जाहाथे जोंनि देहाया गोख्रों जायो आरो माखासे बेराम आजारनिफ्राय जोङो रेहाय मोनो बेखौनो बुंनो सानबाय आरो बे बुहुमावहाय आंनि सोबसे आंनि मोजां मोनसिन्नाय खारग्रायाहायनो जाहैबाय उसेन बल्ट बिथाङा उन्दै बैसोनिफ्रायनो खारनायावहाय हाबाफारियावहाय बाहागो लादोंमोन आरो जिनै बोसोरावनो बियो बिथाङाहाय मोनसे प्रायमारि स्कुलावहाय सेजौ मिटार खारनायावहाय बिथाङा देरहानो हादोंमोन बेखायनो बिथाङाहाय आंनि बुहुमनि सोबसे मोजां मोनसिननाय खारग्रा आरो सासेबावाहाय जाबाय हिमा दास जाय आसामनिफ्राय बिथांनि खारनायखौबो आरो बिथांनि नाजानायखौबो आङो जोबोद मोजां मोनो